भोजन जे हम ऑर्डर करलहुँ ओ हमरा ठण्डा पकड़ल गेल आओर ठण्डा हमरा भोजन नहि नीक लागैत छै अहाँके कमसँ कम पैकेजिंगकऽ उपयोगकऽ उपयोग करय करबाके चाही जाहिसँ गरम भोजन होयत छै आओर लोककऽ ठण्डा भोजन नहि प्राप्त होयत आओर अहाँके नीक होयत जँ लोक दूर दूरसँ अहाँसँ भोजन प्राप्त करै